हाँ मैं मनोरंजन समाचार देखने के लिए एक चैनल का उपयोग करता हूँ जिसके अंदर मुझे मनोरंजन समाचार हों काफ़ी आनंद आता है किसी की भी बात करूँ मुझे ज़्यादा लेकिन समाचार देखना न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन मैं फिर भी एक चैनल आता है उसको मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ओ उसके अंदर खबरें अच्छी अच्छी बताते हैं और जो मनोरंजन है वो भी एक अच्छा अच्छा बताता है लेकिन उसमें खबरें जो बताते हैं वोही वो इतनी अच्छी सोसल मीडिया से जो हमें बाहर की जो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो घर बैठे बैठे न्यूज चैनल की द्वारा मिल जाती है और ऐसी ही खबरें हमारे को देखने के लिए टी वी का प्रयोग करना चाहिए और टी वी पे जो चैनल है उसको देखना चाहिए वो चैनल एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट चैनल है वो उससे हमारे को बाहर की एक्टिविटी जो क्या क्या होता रहता है क्या क्या नहीं होता वो अच्छा लगता है इससे हमारे बोलीवुड चैनल वगेरह देखने की सारी फ़िल्में देखने की सबकुछ हट जाती है खाली न्यूज़ देखने पे हमारे को अच्छा लगता है वोही पसंद रहता है इसके अलावा और कुछ भी पसंद नहीं रहता है हमारे को न्यूज़ देखने के अलावा